गीत गाबैके कोशिशमे से हम रहैत छी बहुत हम हरदम रहैत छी एकटाके गीत नचारिये गबैत रहैत छियै बबेके गीत गबैत रहैत छियै एकटाकऽ लेकिन इएह कण्ठ फँसि जाइया तऽ कनि गरम पानि पीबैत छी कफ सीरप पीबैत छी कनि काढ़ा सभ बनाकऽ पीबैत छी हम ओहि सभमे छी लेकिन गीत गाबऽ मे हम बड्ड छलहुँ हँ लेकिन आब हमरा तेहन तऽ नहि होइया गीत गाएल लेकिन देखैत छियै कोशिश करैत छी तऽ हम गीत गाबि लैत छी बिआह शादी होइत छै तऽ हम गीत गबैत छियै नहि गबैत छी से नहि छै हम गीत गबैत छी लेकिन एखन कनि कण्ठ बैसि जाइया ठण्डा दिन से दू महीना से बेसी कनि हमरा दिकदारी कण्ठमे भेल यऽ लेकिन आर समाचार तऽ ठीके छै लेकिन अहाँ सभके उपाय से भगवानके घरमे जे दऽ आएल छी से जहाँ अहाँ लऽ चलब जे एगो दूगो गीत तऽ गाबिये देब

सभ समाचार तऽ बढ़ियेँ बाबू छै ने तऽ आर की कहू गीत नाद गाबैमे तऽ हम छलहुँ हँ बड्ड माहिर लेकिन एखन तऽ नहि गीत होइया गाएल लेकिन कहब गाबै लै तऽ हम गाबि देब गीत